जोंनि सोरगिदिं दंफां लाइफांजों बुंफबनाय जायगालाय जोंनि गेजेराव गोबां दाउ दावसिन दावला जोङो नुनो मोनो बेहेखि जोङो दावस्रि दावथु दावब' दावखा बेफोरखौ जोङो जोंनि सोरगिदिं नुनो एबा बिसोरनि रावफोरखौ खोनानो मोनो आरो बिहेखे हाइथाल होन्नाय मोनसे दाउ दङ दावथु बादि दङ बे हाइथाला नायनो मोजां आरो बियो ज' ज' थायो आरो बिसोरो जोङो बाथ'बो जोङो नुनो मोनो जोंनि गामिफ्रावहाय बे बाथ'फ्राबो नायनो मोजां आङो बिहेखे बाथ' दाउ आरो दाउ खौवौ बेखौ नायनानै आङो मोजां मोनो आरो दाउस्रिफोरनि माथोफ्रा जोंनि गोसोफ्रावहाय मोनसे रंजानाय लाबोयो आरो दावखाफ्रा गाज्रि बुस्थुफोरखौ जानानै जोंनि खाथि खाला थानाय मैला बुस्थुफोरखौ साफा खालामो जायगाफोरखौ साफा खालामो बेबादिनो दावसिन दावलाफ्राबो जोंनि थाखाय मोनसे मोजांनि खामानिखौनो मावयो बिसोरो जोंनो मोजां माथो होयो जे माथोआ जोंनि गोसो खोमायाव हाब्बा जोङो रंजानाय एबा मोजांखौ जोङो मोनो बेनिखायनो दावसिन दावलाफ्रा थायोब्ला जोंनि गेजेरावहाय मोजां जायो जों गोबां समाव नुनो मोनो मानसिफ्रा बे दाउसिन दाउलाफोरखौ गावनानै फुथारनानै जायो बेफोरबादि खालामनो नाङा मानोना बिसोरो जोंनि मोनसे इनभार्मेन्टनि मोनसे नांगौथि आरो आङो मोजां मोन्नाय दाउफ्रानो जाहैबाय दाउथु दाउ खौवौ दाउलुर आरो बेबायदिनो दाउब'वाबो नायनो मोजां गुफुर आरो फाख्राबो थायो बेबायदिनो जोंनि खाथियाव बेबादि दाउफ्रा नुनाय दाउफ्रा बेनो दाउलुर दाउब' दाउथु आरो बिथिं दाउ खौवौ जों नुनो मोनो आरो दाउ बेफोरनोसै